हम खेती बाड़ी करै छी ओहिमे लागत दै छियै उपजा नहि होइया समय समय पर पानिके सुविधा नहि छै भगवान भरोसे बिजली छै आओर बिजली लाइन कखन कटै छै एगो कनिक टा तुफान आबि गेल तऽ लाइन कटि गेल बिजलीके सुविधा घरमे तऽ छै लेकिन बाधमे नहि छै सुविधा आओर वर्षा पर हमसभ डिपेण्ड छी वर्षा हेतै तऽ खेती करै छै नहि भेल वर्षा तऽ उपजा नहि भेल ओना परिश्रम करै छी लागत लगबै छी जएह किछु खेतीसँ उपलब्ध भऽ जाइया लेकिन सिंचाई जे रहितै सिचाईके सुविधा रहितै तऽ नीक खेती होइतै लेकिन सिंचाईके सुविधा नहि छै तऽ खेती मारल जाइया हमरा सभके समय पर जे कोनो बीज केलहुँ रोपलहुँ भऽ गेल तऽ भऽ गेल नहि तऽ बीज रहितो वर्षा आबिकेँ दाबि देलकै तऽ ओ बीज नहि भेल जेना मुँग कय साल सॅं मुँग कऽ रहल छी हमसभ मुँगकेँ गाँछ होइया फरी होइया लेकिन वर्षा डुबा दै छै ओ मेहनत बेकार चलि गेल

जेना धान गहूँम ई सभ दोसर फसल करै छी लेकिन सिंचाईके सुविधा नहि अछि बोर्डिंग वाला सभ दू दू सए रुपैआ तीन तीन सए रुपैआ घंटा लेइया पटवयके लेल ओहो समय पर नहि पटा दैया प्रयास कऽ के कहुना कहुनाके अपन खेती करै छी खेतीमे लागत तऽ दै छियै लेकिन ओतेक उपजा नहि होइया हमसभ किसान छी आओर किसानी करै छी